آج کل کسی بھی مشورہ کو لینے کے لیے ویسے تو کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ وہ فون اُٹھاتے ہیں اور انٹر نیٹ پہ جاتے ہیں اور ایک گوگل سرچ کرتے ہی تمام طرح کے مشورے آپ کو مل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں سے مشورہ لینا زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے کہ ہماری نانی امّی پیڑ پودھوں میں دِلچسپی رکھتی ہیں اُنہوں وہ اُن کے وہاں پہلے کھیت بھی ہُوا کرتے تھے تو اُن کو اِن چیزوں کی زیادہ جانکاری اِس لیے ہم اُن پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے بھی ایک خواتین رہتی ہیں جو پیڑ پودھوں میں دِلچسپی رکھتی ہیں تو ہم اُن سے بھی مشورے لیتے رہتے ہیں اور بھی جو لوگ اِن چیزوں میں مبتلا ہیں اُن سے ہم اِن سب باتوں پر بات چیت کرتے رہتے ہیں اور دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیڑ پودے بہتر سے بہتر ہوں اور اُن کی صحت بھی بہتر رہے